اگر میں حقیقت میں جا سکتا تو میرا پسندیدہ مقام شاید پہاڑی جنگلات میں کوئی خاموش جھیل کا کنارہ ہوتا جہاں صبح کے وقت ہلکی دھند چھائی ہو درختوں پر شبنم کے قطرے ہوں اور پرندوں کے مختلف آوازیں گونج رہی ہوں ایسا مقام میرے لیے خاص اس لیے بنتا تنوع پہاڑی علاقوں میں مختلف اقسام کے پرندے ملتے ہیں آبی پرندے جھیل میں درختوں پر جنگلی پرندے اور فضا میں شکاری پرندے پر امن ماحول میں قدرتی خاموشی میں صرف پرندوں کی چہچہاہٹ سننا ایک ذہنی سکون دیتا ہے قدرتی خوبصورتی سورج کی روشنی جب پانی اور درختوں سے چھن کر آتی ہے تو ایک دلکش منظر بنتا ہے جو فوٹوگرافی اور مشاہدوں دونوں کے لیے بہترین ہے دھیما پن اور ارتقاس ایسے مقام ہر وقت جیسے رک جاتا ہے آپ ہر پرندے کی حرکت آواز اور رنگ کو بہتر انداز میں دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں